जोंनि भारत उदांस्रिनि सोमावसारनायनि सोमोन्दोयै आं ओरैबायदि बाथ्रा बुंनो नायगिरो दि मानोना जोंनि भारत हादरा बिगुर गोजा एबा ब्रिटिशफोरनिफ्राय उदांस्रि मोना मोनब्ला जों भारतनि एबा भारत हादरनि नोगोरारिफोरा बिगुर गोजाफोरनि आथिं सिङाव थानांबाय थागौमोन मानोना बिगुर गोजा एबा ब्रिटिशफोरा जोंनि जे गासै रां रुफा थाखा फैसा जानाय लोंनाय जेखौबो बोख्लाब बोख्लिब खालामनानै गावसोरनि जायगायाव लांगौमोन आरो जोंनि भारत हादरनि नोगोरारिफोरखौ गोसो बायदि आलाय सिलाय आरो बायदिसिना खालामबाय थागौमोन जायनि थाखाय भारत हादरनि सुबुंफोरा बिगुर गोजा एबा ब्रिटिशफोरनि खामानि मावनायनि हेंथायै भारत हादरखौ एबा भारत हादरनिफ्राय बिगुर गोजा एबा ब्रिटिशफोरखौ होखार हरनांगौनि थांखियै सोमावसारनाय लाबोदोंमोन आरो बै सोमावसारनानै जेब्ला जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइनि जिबा आगस्त'आव भारत हादरखौ गारनानै बिगुर गोजा एबा ब्रिटिशफोरा गावसोरनि जायगायाव थांफिनदोंमोन थामहिनबा जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइनि जिबा आगस्त' खालि भारतआ उदांस्रि मोनदोंमोन

बेनो बाथ्राया बेनो दि भारत हादरा उदांस्रि जायामोनब्ला एबा ब्रिटिश एबा बिगुर गोजाफोरनिफ्राय उदांस्रि मोनामोनब्ला जों गावनो गावनि हादरावनो एबा गावनि जायगायावनो उदां मोननाय नङामोन जायनि थाखाय भारत हादरा जेब्ला उदांस्रि जादोंमोन एबा बिगुर गोजाफोरा जोंनि भारत हादरखौ नागारनानै थांदोंमोन अब्ला बै समनिफ्रायनो जोंनि गासै भारतनि नोगोरारि सुबुंफोरा गोसो बायदि आरो गावनि मोनथायखौ लानानै खामानि मावनो हादोंमोन नङामोनब्ला जोङो बेबायदि खामानि मावनो हानाय नङामोन होनना आं सानो आरो बै भारत उदांस्रिनि सोमावसारनायाव माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि मुंफोरखौबो गोसोआव दं बेफोरनि गेजेराव गाहायै जों लाबोनो हायोदि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धि थामहिनबा एम के गान्धि बे महात्मा गान्धिखौ भारतनि माहारियारि बिफा होननानै बुंनाय जायो मानोना जोंनि भारत हादरनिफ्राय ब्रिटिश एबा बिगुर गोजाफोरखौ होखार हरनांगौनि थांखियै एबा असिलायै भारत हादरखौ उदांस्रि लाबोनांगौनि थांखियै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धियानो गिबियै गाहाय दैदेनगिरि हिसाबै आवगायबोदोंमोन फैयै फैयै बेबायदिनो महात्मा गान्धिनि अहिंसानि दैदेननायाव जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइयाव ब्रिटिशफोरा भारत हादरखौ गारनानै थांनांदोंमोन बेनि अनगायैबो पन्दित जवाहरलाल नेहरु बिथांमोनाबो भारत उदांस्रिनि सोमावसारनायनि सोमावसारनायाव गोबांथार बिफाव लाबोदोंमोन लोगोसे माहारि बिफा महात्मा गान्धिजों समान समान ब्रिटिशफोरखौ होखारनायाव खामानि मावदोंमोन बेनि अनगायैबो गोबांथार दंबावो जेरै सा सानजा भारतनि कनकलता बरुवा बिथांमोनाबो भारत उदांस्रिनि सोमावसारनायाव बारसोमनानै गावनि जिउखौ अबथिरा खोमानांदोंमोन